आङो नखरनि सुबुंफोरजों सम खाथायनाय हिसाबै गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनानै ओंखाम संनाय टाइमाव बायदिसिना रायलायनानै आं ओरैनो थानो लुबैयो आरो बिसोरनो बायदिसिना खोथा खिन्थानानै आङो दसे सम रेस्त लानानै थानो लुबैयो आरो आङो ओंखामफोरखौ एखनबा संनो गोसो जायाब्ला बिसोरनो बायदिसिना खोथा खोन्थानानै रायज्लायनानै आङो समखौ राननो लुबैयो आरो आङो समनि गेजेराव ओरैनो बायदिसिना खोथा रायज्लायनानै गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो आङो ओरैनो थानो लुबैयो आरो संनाय मावनायाव हाय आं राननो लुबैयो